नॅगेटीव एक्सपिरेन्स सांगपाचो जालो तर फाटल्या विकानूच हांवें एक बॅग ऑर्डर केल्लें दिसतालें बरें आनी सगळे ताचे फिचस प्रायस कंपनी सगळें बरें आशिल्लें हेंच चिंतून ऑडर केल्लें पूण पळोवंक गेल्यार ह्या बॅगाक ताणी वॉरेंटीच दिवंक नाशिल्ली उदकान भिजलें तर वॉटरप्रूफ सुद्दां नाशिल्लें मागयल्लो एक कलर पुणू धाडलो दुसरोच कलर विश्वास तरी कसो दवरपाचो दिसता तशें बॅग तर मात्तूय नाशिल्लें दिसतालें सामकें स्ट्राँग पुणून दशा पळोवन तरी तें रोकडें पिनतलें अशेंचशें दिसतालें कॉलेटी तर सामकी कमी आशिल्ली सामकें लो कॉलेटीचें बॅग पयशे वेस्ट जाले कशें दिसता पयशांचो तर कांयच वॅल्यू नाशिल्लो त्या बॅगाक मागयलें एका कंपनीचें बॅग पुणू धाडलो तर दु डुप्लिकेट प्रॉडक दोन दिसांनी बुकां घालपा घालून म्हुणून बयतालें हांव बॅग पयल्यार दोन दिसांनीच हे बॅगाचो बॅल्ट तुटलो पावसान भिजून हें बॅग तर आपलो कलर सुद्दां सोडपाक लागलो कशें विश्वास दवरपाचें दाखयल्लें ताणी काय बरें पूण तितलेशें खास अशें काय नाशिल्लें हें बॅग वो प्रॉडक्टाच्यो डिटेल्स आशिल्ल्यो की एबीसी कंपनीचो बॅग आनी मॉडल नंबर आशिल्लो वन फाय झिरो नायन क्यू हें हांव तुमकां सजॅस्ट करतां की हें बॅग तुमी मात्तूय घेवं नाका एकदम वायट एक्सपिरियन्स आयला स्टोरेज सुद्दां कांयच नाशिल्ली एक बूक घालो आनी बॅग भरल्लें फोटोन मात दाखयतना दाखयल्लें की लॅपटॉप वतले बुकां वतलीं खूब कम्पाटमँट्स आसा खूप स्टोरेज आसा आनी कितें कितें पूण अशें तर कांयत नाशिल्लें दाखयलें तें कांयच येवंक ना सो तुमकां एकूच सजॅशन की हो प्रॉडक्ट प्लीज घेवं नाकात